हय हय हांव कशी हॅल्प करूंक शकतां तुमकां आं हां आं ओके आसा आमचे कडेन ऍव्हॅलेबल आसात आनीक वेग वेगळे तरेचे सुद्दां बुक्स आसा जशे की ऍस्ट्रॉलाॅजिकल ज्यॉग्रॉफिकल आनीक ऍनवायरॉमॅंटल अशें वेग वेगळे तरेचे बूक आसात हय आसा आमचे कडेन हय हय ऍव्हॅलेबल आसतलो आमचे दोनी तरेचे फॅसिलिटी आसा ऑनलायन आसा आनी ऑफलायन आसा तुमी खंयचीय चूज करपाक शकता तशें हय करपा शकतलीं आनी आमचे ऑनलायन फॅसॅलिटी म्हळ्यार तुमकां एक दिसा भितर पावपाक शकता बूक न्हीव ऍडिशनाची ऑफर म्हळ्यार दोन बूक घेतल्यार सुद्दां सेम आसतले पूण तशें करून कितेंय पॅन पॅनाचें पॅक्स बीन अशें करून दितलीं

तेजे वांगडा पॅनाचे एक पॅक तशें आसतलें आनीक ट्वेन्टी फाय पर्संट डिस्कावन्ट आसतलो इतलेंच आनी कितें जाय सांगपाचें आनीक हॅलो आनी कितें विचारपाक जाय तुमी जाल्यार विचारपाक शकता हय तशें करून आसा पांच पॅना ना पूण पॅकेटांनी घेतल्यार तुका ऑफर बरें तरेन मेळटलें म्हळ्यार आनीक फ्री मेळटलीं जाय तितलीं पण अशें एक दोन पांच तशें करून घेवना पॅकेटान घेयल्यार चड बरें अशें म्हाका दिसता तुमी एकदां अशें केल्यार बरें की आमच्या शाॅपार विजीट करात एकदां ओके बाय